है है मैम ओके मैम तो आपको किस बेस पर चाहिए ठीक है मैम ऐसे बच्चों के लिए मुझे दस पन्द्रह दिन की टाइम लगेगा क्योंकि हमें वेकेंसी निकालेंगे तो बच्चे आएँगे तभी तो मैं आपके पास भेजूँगी मैम तो इसके लिए भी तो हम वेकेंसी निकालनी पड़ती हे आएँगे इंटरव्यू होगा तभी तो मैं आपके पास भेज सकती हूँ उतने सारे तो नहीं हैं मैम चार पाँच हैं तो आपको चाहिए तो बोलिए मैं भेज दूँ ओके मैम फिर भी अरेंजमेंट करने में टाइम लगता है ना हम ऐसे ही किसी को रख तो नहीं सकते लेकर भेज दें तो आप बोलेंगी कि आप कैसे एच आर हैं इसीलिए थोड़ा टाइम दीजिए हम भी चाह रहें कि आप अपने अच्छे बच्चों को भेजें अच्छे बंदे को भेजें कि आपको कोई दिक़्क़त ना हो हेलो आप शैलरी कितना देंगी इतने कम में तो मिलना मुश्किल होगा मैम इतने कम में तो नहीं हो पाएगा ना क्योंकि हमने भी पहले से रखा हुआ है अपनी कंपनियों में चार पाँच एच आर वह इसके लिए तो वह फिर भी उनको फिफ्टी थाउजेन रुपीज देते हैं पर मंथ ठीक है मैम हम अरेंज करते हैं